आं सल'मा फरायदोंमोन बे सल'मानि मुंआ जादों मिमांनि सिमां जाय मिमांनि सिमांआव जोंनि बर'फोरनि संसार जानाय एबा जों बर'फोरा हादान सिफायनानै संसार जानाय एबा हाग्रा सिफायनानै संसार जानो सिमां नुनाय सिमांआ बे मिमांनि सिमांआव बेरखांनाय जादोंमोन एबा बेरखांहोनाय जादोंमोन मिमांनि सिमांआव दङ मोनसे दुखुथिया न'खर आरो मोनसे धोनि एबा गोनां न'खर बे मोननै न'खरनि मोनसे मोनसे सल' एबा सल'मा बे सल'माया बेरखांदों गोरिब न'खरा जेब्ला जेब्ला गावनि फुराना हा हुआव जेबो मावनानै जानो एबा जेबो मावनानै जानो जेब्ला बिनि लामा गोथेयो एबा लामा गोथेयो एबा राहा गोथे जायो अब्ला बै समाव जोंनि बर'फ्रा गावनि फुराना हाखौ गारनानै गोदान हा एबा हादान हायाव संसार जाहैनो सिमां नुनाय बे सिमांआ माबोरै मोग्थां जानो हायो एबा बेफोर जाथावो ना जाथावा बिनि सोमोन्दै बे मिमांनि सिमां सल'मायाव गुवारै फोरमायनाय दङ बेयाव मोननो हायो जे मोनसे दुखुथिया न'खरा गावनि गोजाम हास्राय एबा हाख्राय हाखौ गारनानै सासे माहाजोननाव थाखा दाहार लानायखौ जेब्ला सुख'नो हाया लासिनो थाखा दाहारखौ सुख'नो हायैआव सासे माहाजोना जेब्ला गावसोरनि गासैबो न'नि हा हु एबा धोन सम्पतिफोरा लाजोबनानै जेबो राहा गोथे जायो एबा राहा गैयै जायो बे समाव बै न'खरा बे गावनि फुराना हाखौ गारनानै मोनसे हादान हायाव संसार जाहैनाय सिमां नुनाय

बेयाव दंमोन हादोनाव थांनायनि सिगां सासे देवानि बे देवानिया बिसोरखौ बै हादानाव ओरैबायदि हा दङ एबा ओरैबादि हा मोनगोन होननानै बिसोरनिफ्राय गोबां रां लांनानै बिसोरखौ हादानाव लांनानै थाङो आरो बे न'खरनिया नायल' जाल' सासेल' फिसाजो दंमोन बे फिसाजोखौ गावसोरनि गामिनि सासे माहाजोननाव थाखा दाहार लानानै सुख'नो हायैनि थाखाय गावनि फिसाजोखौबो बे गरिब दुखुथिया न'खरा बिस्रानो बैनाय महरै एबा बैहोनाय महरै बिस्रानि न'खराव गालांनांगौ गोनां जायोमोन फिसाजोखौ गालांनानै जेब्ला बै देवानिनि बुंनायबादि बिसोरो हादान हायाव थांनो जेब्ला संसार जानो गासैखौबो लानानै थाङो अब्ला बे समाव जेब्ला हादानाव थांनानै मिन्थियो अब्ला बिसोर मिन्थिबाय जे बे हाया मानि सिगांनिफ्रायनो सासे माहाजोननि आखाइआव थाखानाय हाखा बे हाखौ मिथिनानै बिसोरो लास्ट टाइमाव बे देवानिजोंबो थगायजानानै बिसोरनि संसार जानायनि सिमांआ लेथेर फेथेर जानांदोंमोन बेनि थाखाय लास्ट एबा जोबथारनाय टाइमाव गावनि फुराना हायावनो बिसोरो फैनानै संसारखौ जाफैनांगौ गोनां जानानै फैदोंमोन बे सल'मानि गेजेरेजों माने जों बेखौनो बुजिनो हायो जे जोंनि संसार जानाय एबा जोंनि न'खर सलायनाय न'खर सलायनायाव माने जों गोदान गोदान हायावल' नङा माने जों जों मावनानै जानो रोङोब्ला जोंनि फुराना हायावबो जोङो जोंनि गासै नांगौ खिनिखौ जोङो बुथुमनानै लानो हायो माने जों बर'फोरा बिदिनो गोबां गावनि फुराना मोजां हाखौ गारनानै थांनानै गोदान हायाव हादान सिफाय हैयै हैयै गावनि फुराना हाखौ गुबुन जाथिनो फानलांनाय एबा गुबुननो होलांनाय बेफोर गावनि गोजाम हायाव गुबुनफोरा उन समाव गुबुनफोरा मावनानै जेरै धोनि जायो एबा मावनानै जानो हायो

जों गाव जेब्ला हादान सिफाय सिफाय जों बिदिनो जोबनायाव जों जेबो मावनानै जानो हायो एबा जेबो जों आरजिनो हायै जाहैयो माने जों मावनानै जायोब्ला जोंनि गोजाम हायावबो जोंनि नांगौखिनिखौ जों बुथुमनानै जानो हायो बेखौनो बे सल'मानि गेजेरजों फोरमायनाय जादोंमोन